ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام بہت اچھا ہے اور بہت بہتر ہے خاص طور پر جب ہم لوگ صحت کے نظام کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اندر صحت کی دیکھ بھال کے لیے بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں اور یہ دوسرے ممالک سے بھی کافی زیادہ بہتر ہے دوسرے ملک کے لوگ ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے اسپتالوں میں آتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں ہمارے علاقے کے آس پاس بھی آسانی اسپتال اور کلینک موجود ہے لیکن ہمارے علاقوں کے جو ہسپتال اور کلینک ہیں اس میں ابھی بھی بہت ساری کمیاں ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پر لمبی لمبی قطاریں ہوتی ہیں اور اس طریقے سے دوائیاں بھی بہت زیادہ مہنگی ہے ملتی ہے اور ڈاکٹر بھی زیادہ اچھے نہیں ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ لوگ ہسپتال اور کلینک جاتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے سستے داموں پر لوگوں کو دوائیاں وغیرہ مل جاتی ہے تو اس طرح کے کام ہم لوگوں کے علاقوں میں بھی کرنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ زیادہ پیسے لیتے ہیں چاہیے وہ پرائیویٹ ہسپتال ہو یا پرائیویٹ کلینک ہو ان سب پر حکومت کو غور کرنا چاہیے نظر رکھنی چاہیے تاکہ یہاں کے جو غریب اور عام قسم کے لوگ ہیں انہیں بھی اچھی صحت مل سکے اور انہیں بھی آسانی ہو سکے اس لیے ہماری حکومت کو بھی کوشش کرنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے چیزیں کی جائے گی